आयुर्वेद और होमोपैथी दवा में जो फ़ायदा है जो इस में इलाज करते हैं एलोपैथी दवा से ये दोनों में अंतर है जो है होमोपैथी दवा है ये आराम थोड़ा लेट लगता है लेकिन बहुत अच्छे से सुधार आता है और एलोपैथी जो दवाई है ये जल्दी से जल्दी हमारे शरीर में अराम पहुँचाता है लेकिन ये हमारे स्वास्थ्य ले हानिकारक है आयुर्वेद और होमोपैथी जो है इलाज कराने से हम को हमारे शरीर में किसी प्रकार की साइड इफेक्ट भी नहीं होते हैं और लंबे समय के लिए हम सुधर पाते हैं वैसे एलोपैथी दवा जब हम लेते हैं सुधर तो जाते हैं लेकिन इसका जो इलाज है हमारे शरीर में ज़्यादा दिन तक असर नहीं करता है ये जो बिमारी होती है जो समस्या होती है हमारे शरीर की दोबारा से वापस आ जाती है उस इस में इसी लिए हम ज़्यादातर होमोपैथी और आयुर्वेद वाले अस्पताल में जाना ही बेहतर समझते हैं यही हमारी ज़्यादा पसंदीदा दोनों एलोपैथी और आयुर्वेदि वाला है इसी पर हम अपना ज़्यादातर इलाज करवाते हैं